कल होली थी और हम होली पे रंग लगाए एक दूसरे को और हमें असैं रंग लाए इक दूए मेरे भ्राह् नै इन्नी होली खेल्ली इन्नी होली खेल्ली फिर असैं पनीर बनाया पनीर खाद्धा और ओह्दे बाद दिवाली आई दिवाली पर असें पटाके छोड़े और ओह्दे बाद दाल चावल भठोरू कितना कुछ बनाया फिर दिवाली खेढी होली खेढी और ओह्दे बाद अस घूमन बी गे हे फैसटिवल आह्ले दिन दीवाली आह्ले दिन अल पटाके लैन गे ओह्दे बाद अस ओह्दे बाद बसाखी आई बसाखी पर अस बहुत इंजाए करने होन्ने तरां तरां दी बराईटियां रुट्टियें दी बनान्ने होन्ने राजमा चौल जे बो सब कुछ बनान्ने होन्ने और और लाह्ड़ा आंदी लोह्ड़ी आह्लै दिन अस अग्ग बाल्लियै लोह्ड़ी बनाने होने और मुंगफली मुंगफली रियोड़ियां गच्चक सब कुछ खन्ने होन्ने बड़ा मज़ा आंदा साह्नू साढ़े फैस्टिवल जम्मू दे फैस्टिवल बनाने ई हां क्योंकि साढ़े जम्मू दे फैस्टिवल च तरां तरां दा बराईटीस तरां तरां दी रुट्टी खाने तू थ्होंदी ऐ साग ढोडा ते साढ़े जम्मू च बड़ा पसंद ऐ साढ़े इंडियां च साग ढोडा ते बड़ा मश्हूर ऐ आहो और फैस्टिवसल च अस दिवाली पर पूजा करने होन्ने उंदी लक्ष्मी माता दी पूजा करने होन्ने रंगोली बनान्ने होन्ने फिर पटाके चलाने होन्ने बड़े सारे कोई ब्हाई बम्ब कोई नार बम्ब कोई बम्ब चलान्ने होन्ने और अस अपने घर दा बड़ी सफाई करने होन्ने उस रोज दिवाली आह्ले दिन और नमें नमें कपड़े पान्ने होन्ने ते होली आह्ले दिन अस बड़े रंगोने होने केह् भ्राह् म्ह्ल्ले दे सारे आईयै साह्नू रंगदे रौंह्दे जेह्ड़ा नी उऐ स्हानू रंगी ओड़दा उस दिन भ्रा भैंनां सारे चाचे ताए सारे स्हानू रंगदे साढ़े जेह्ड़े इध्दर जम्मू कशमीर दा होली फैस्टिवल ऐ साह्नू बड़े अच्छे लगदे सारे और रक्खड़ी रक्खड़ी उप्पर अस इक दुए गी रक्खड़ी पोआने होन्ने और जन्माष्टमी आह्ले दिन अस गुड्डियां चाढ़ी चाढ़ी हक्कां मारी मारी डीजे लाई लाईयै नच्चने होन्ने स्हानू बड़ा शैल लगदा एह् सारे फैस्टिवल स्हानू इन्ने शैल लगदे मज़ा आई जंदा साढ़े फैस्टिवल गी और स्हानू जेह्ड़ा एह् ऐं रक्खड़ी ऐ रक्खड़ी गी अस रुट्टियां बनान्ने होन्ने किन्ना कुछ मध्दरा होईया जियां पूड़ियां होईये भठोरू होईये पनीर होईया साग होईया गोआल मंडे होईये इयै जेहियां चीजां अस बनान्ने होन्ने फंक्शन उप्पर मध्दरा बगैरा बगूरा सब किश बनान्ने होन्ने इन्ना इंजाए करने होने अस खुल्लियै अस ध्यार कोई बी फैस्टिवल अस खुल्लियै बनान्ने होन्ने बड़ा इंजाए करने होन्ने

होर बी जेह्ड़े फैस्टिवल न घूमन जन्ने होन्ने बाह्र अस फैस्टिवल उप्पर समान लैन जन्ने होन्ने जियां कि होली अह्ले दिन अस रंग लैन गेदे हे उत्थें स्हानू खुल्ले रंग मिलन कदेें कोई रंग मिलन कदैं फलूस मारचै इक दुए गी अस होली आह्लै दिन किन्ना कुछ मानादे हे इक दूए गी ओहो और बस इयै असैं आहो पता नी फैस्टिवल बड़े शैल ऐ बड़े बराईटीस दे ऐं हां अस अपने फैस्टिवल उप्पर इक दुए बड़ा इयां इंजाए करियै बनान्ने होन्ने कदैं कुछ कदैं रंग लान्न्ने होने इक दुए कदैं फलूस मारने होन्ने इक दुए कदैं पशकारी कन्नै कदैं पशकारी कन्नै इक दुए डोआने होन्ने आं और अस ओह्दे बाद पूड़ी पूड़ी अस पूड़ी बनान्ने होन्ने उस दिन आटा गुन्नियै बिच्च ईस्ट पाइयै ते फिर चंडने होन्ने अस भठोरूएं शैल बनान्ने होन्ने इन्ने सोआद होंदे बड़ा मज़ा आई जंदा और छोले छोले अस पैह्लैं पानियैं च सेड़ने होन्ने फिर ओह्दे बाद तड़कने होन्ने फिर अस खन्ने होन्ने फिर स्हानू बड़ा मज़ा आंदा खानेई और ओह्दे बाद आई गेईयां पूड़ियां पूड़ियें च बी अस बड़ी शैल बराईटी दी पूड़ियां बनाईयै खन्ने होन्ने राजमा चौल पनीर और ओह्दे बाद कसरोड़ भिंडियां बखा देते हैं पैह्लैं तेल पाना फिर ओह्दे बाद गंढे पाने फिर ओह्दे बाद टमार पाने फिर उसी तड़कना जिसलै तड़कोई जा ओह्दे बाद असें ओह्दे च सुक्के सुक्के राजमा पाने जिसलै परीती सुक्के सुक्के राजमा पाने जिसलै सुक्के राजमा होईये पानी पाना उसी गड़कन देना फिर ओह्दे बिच्च धनियां पाई ओड़ना फिर ओह्दे बाद गर्म मसाला पाई ओड़ना जिसलै पनीर बनाना पनीर च बी पैह्लैं जीरा पाना फ्ही कढ़ी पत्ता पाना फिर पनीर फिर तरां तरां दी बराईटीस बनाई बनुईयै ते ओह्दे बाद फिर अस खन्ने फिर अस सोआद लाईयै खन्ने होने मादबी फिर अस सुआदा लाइयै खन्ने होन्ने बड़े सुआद लाईयै खन्ने होन्ने हैं और ओह्दे बाद दिक्खनें आं अस केह् करचै इन्ना सोआद आंदा स्हानू मजा आई जंदा खाने दा रुट्टी ते भलेआं बड़ा मज़ा आंदा स्हानू खाने दा अस लंगरा च बी रुट्टी खाई आने होन्ने अस लंगरा च बी रुट्टी खाई आने होन्ने पत्तलें च स्हानू रुट्टी थ्होंदी लंगरा च साढ़े उध्दर बसाखी गी देवी पिंडी जगह दा नांऽ उत्थें मेला होंदा फिर अस पैद्लो पैद्दल जन्ने होन्ने पानी पी पीयैै पैद्दल जाना पौंदा प्हाड़ियां उप्पर ऐ फिर जन्ने होन्ने अस पैद्दल फिर अस उत्थैं कीर्तन कूर्तन होंदा ओह्दे बाद अस धाम फिर अस लंगर खन्ने होन्ने लंगर च राजमा चौल पनीर मटर पनीर बड़ा कुछ होंदा खानेई फिर अस पत्तल सुट्टी ओड़ने होन्ने हां ओह्दे बाद बी अस इन्नी बराईटीस दी ओह् करने होने फैस्टिबल उप्पर ते बड़ा मज़ा आंदा ना बहुत मज़ा आंदा है ना हमें हमारे फैस्टीवलों पर इन्ना मज़ा आंदा बड़ा जादा जेह्ड़े अस ओह् होंदा पटाके चलाने होन्ने अग्ग लान्ने होन्ने बाई हबाई उड्डदी उप्पर फिर ठाह् अस इन्ने शैल बनान्ने होन्ने और अस ओह्दे बाद बनान्ने होन्ने राजमा चौल देंही पनीर जे दाल बनान्ने होन्ने दाला च अस बड़ा कुछ पान्ने होन्ने बिच्च ओह् पान्ने चनें दा दाल होई जियां मांहें दी दाल होई पनीर होईया सब कुछ होईया ओह्दे बाद अस बड़ा कुछ बनान्ने होन्ने दाल बोआलने होन्ने पैह्लैं दाल दाला दे बाद अस दाला दे बाद अस ओह् करने होने दाल बोआलने होने फिर उसी बोआलियै दाल बोआलियै फिर अल ओह्दे च तड़का लान्ने होन्ने जीरे दा तड़का लान्ने होन्ने फिर बड़ा कुछ बनान्ने होन्ने अस उस दिन फंक्शन आह्ले दिन अस केंई चीजें दी फैस्टिवल उप्पर अस केंई प्रकार दी रुट्टियां बनाने होन्ने फिर अस खन्ने होन्ने सोआद लाईयै इन्ना मतलव सोआद लग्गेआ रुट्टियां खानें दा हां होर बी बड़े शैल कम्म ऐं जेह्ड़े अस करने होन्ने फैस्टिवल उप्पर आहो फिर अस जिसलै बसाखी होंदी बसाखी गी अस बड़ा इंजाए अग्गैं लोह्ड़ी लोह्ड़ी गी अस अग्ग लान्ने होन्ने मुंगफली रेओड़ियां टाफियां गच्चकां लारे हांर बनान्ने होन्ने फिर अस खुंडी खुडियै खन्ने होन्ने और ओह्दे बाद उस दिन अस भठोरू बनान्ने होन्ने पैह्लें आटा गुन्नना फिर ओह्दे च अम्बला पाना अम्बला बधाना फिर आटा गुन्नना फिर उसी रक्खना कंबला च पाईयै रक्खना फिर कंबला च पाइयै फिर जिसलै ओह् अम्बला होई जंदे फिर भठोरू बनान्ने होन्ने चंडने होन्ने उसी फ्ही पेड़ा लैन्ने होन्ने फ्ही चंडने होन्ने फिर अस चंडियै फ्र अस भठोरू बनान्ने होन्ने फिर ओह्दे बाद तेल बिच्च फ्राई करियै फिर खन्ने होन्ने बड़ा मज़ा आंदा बड़ा सुआदा आंदा और ओह्दे बाद अस पनीर बनान्ने होन्ने जिसलै केंई साढ़े घर पनीर दी भुर्जी पसंद ऐ उसी टमाटर आह्ली पूज्जी पसंद ऐ उसी टमाटर शूरियै फिर तेल च फ्राई करियै फिर बनान्ने होन्ने जीरा पाइयै फिर जेह्ड़ा दूआ पनीर बनान्ने होन्ने मटर पनीर मटर पैह्लैं कोड़ने फिर बनाने फिर अस बड़ा इंजाए करने होन्ने खाई खाई इंजाएमैंट होंदा साढ़ी फैस्टिवल उप्पर ते फैस्टिवल उप्पर साढ़े उप्पर साढ़े फैस्टिवल उप्पर बी बड़ा बड़ा मज़ा आंदा स्हानू साढ़े फैस्टिवल उप्पर अस डीजे लाईयै बी नच्चने होन्ने अपने फैस्टिवल उप्पर गुड्डियां चाढ़ने होन्ने न जिसलै जिसलै अस नच्चने होन्ने फैस्टिवल उप्पर किन्ना किन्ना नच्चने होन्ने अस फैस्टिवल गुड्डियां चाढ़ने होन्ने ब्हांटे खेढने होन्ने दिवाली पर अस भठोरू बनान्ने होन्ने राजमां चावल बनान्ने होन्न्ने और ओह्दे बाद सब्जी बनाने होन्ने पनीर सुक्की सब्जी भिंडियां जादा पसंद ऐं स्हानू ओह्दे बाद रायता ओह्दे बाद अस ओह् मध्दरा बनान्ने होन्ने मध्दरा पैह्लैं अस तेल पाना ओह्दे च हल्ची पानी ओह्दे च काजू बदाम पाने ओह्दे बाद दुध्द पाना ओह्दे बाद केह् ओह्दे बाद सूज्जी पानी ओह्दे बाद दुध्द पाना फिर अस मध्दरा बनान्ने होन्ने ओह्बी बड़ा सुआद होंदा कदें तुस बी बनायो ते स्हानू खलायो हैना ते ओह्दे बाद अस कड़ाह् बी बनान्ने होन्ने सवेरैं अस कंजकां पूजने होन्ने पैह्लैं फैस्टिवल आह्लै दिन कंजकां पूजने होंन्ने कड़ाह् बनान्ने होन्ने पूड़ी छोल्ले फिर अस कंजकां पूजने होन्ने फिर अस बड़ा मज़ा करने होन्ने कल ते असें होली आह्ले दिन बड़ा बड़ा मज़ा कीता इक दुए पर पानी सुट्टी सुट्टी सुट्टी इन्ना मज़ा कीता बैलून मारे इक दुए इक दूए गी रगड़ी दित्ता असें कमीचां खोह्लियै रगड़ेआ और उसदे बाद अस मोमो अस मोमोस कियां बनान्ने होन्ने पैह्लैं मैद्दा गुन्नने होन्ने फिर ओह्दे बाद बंद गोभी न्यूट्री अदरक सब कुछ पान्ने होन्ने फिर उसी निक्के निक्के निक्के बेलने होन्ने फिर ओह्दे बाद मोमोस दी शेप दिन्ने होन्ने और ओह्दे बाद अस उसी स्टीम करियै बनान्ने होन्ने उस्सा फैस्टिवल आह्लै दिन कदैं कुदै ओह्दै बाद चटनी अस ओह् करने होन्ने टमाटर दी चटनी बनान्ने होन्ने और ओह्दे बाद अदरक थूम ओह्दै बाद टमाटर मिक्सी च ग्राईंड करी ओड़ने होन्ने मोमो दी रैसिपी बनी जंदी फिर इन्ना सुआद आंदा ना स्हानू मोमो दी रैसिपी खाने ई ओ हा हा मज़ा आई जंदा और ओह्दै बाद पकौड़ै अस गेडे कड्ढने होन्ने आलू आह्ले बनाओ गंढे आह्ले बनाओ जेह्ड़े मर्जी बनाओ अस गंढे कट्टने होन्ने और ओह्दे बाद अस आलू कट्टियै फिर अस बेसन घोलने होन्ने बिच्च बेसन घोलियै फिर अस पानी ओह्दे च तेल्लै च फ्राई करने होन्ने पकौड़े फिर स्हानू इन्ना मज़ा आंदा पकौड़े खानेंई फिर अस सॉस कन्नै खन्ने होन्ने पकौड़े फिर ओह्दे बाद अस होर आईया और ओह्दे बाद अस केह् बनान्ने होन्ने बड़ा कुछ अस बड़ा कुछ बनान्ने होन्ने ओह्दे बाद अस इन्ना कुछ बनान्ने होन्ने इन्ना मज़ा करने होन्ने नच्ची नच्ची ढोलै कन्नै अस ढोलै कन्नै नच्चियै बड़ा कुछ बनान्ने होन्ने बड़ा कुछ बनान्ने होन्ने और ओह्दे बाद आइये और ओह्दे बाद अस नमीं नमीं चीजां बनान्ने होन्ने फैस्टिवल आह्ले दिन अस नमें नमें कपड़े लैन्ने होन्ने फिर अस नमें नमें कपड़े लान्ने होन्ने फैस्टिवल आह्लै दिन किन्ने सारे कपड़े पान्ने होन्ने शैल शैल लेइयै जेह्ड़ा नेंई शैल सूट लग्गै ओह् पान्ने गै नी होन्ने फैस्टिवल आह्लै रोज़ जेह्ड़ा शैल लग्गै ओह् अस पाई लैन्ने होन्ने स्हानू अपना फैस्टिवल इन्ना पसंद ऐ ना बहुत जादा शैल लगदा स्हानू दिवाली उप्पर अस भलेंआ गै बड़ा मज़ा करने होन्ने न बंब फोड़ने होन्ने अस इन्ने बंब फोड़ने होन्ने कदें भापा गी आखना तुस लेई आह्नो कदैं चाचू गी आखना तुस लेई आह्नो सारे साह्नू बंब आह्नी दिंदे फिर अस ग्यारां बाह्रां बज़े धोड़ी अस बंब गै फोड़दे रौह्ने होन्ने ओह्दे बाद म्ह्ल्ले दो सारे आंदे फिर जिसलै म्ह्ल्ले दे सारे आंदे फिर होर फोड़ने होन्ने अस बंब फिर अस सारे फिर अस सारे कट्ठे बेहियै रुट्टी खन्ने होन्ने फिर असैं जेह्ड़ी बी रुट्टी बनाई दी होंदा जियां में तुहानू सनाया राजमा चौल पनीर मध्दरा होर केह् होंदा देंही भठोरू खीर सब कुछ बनाने होन्ने अस फिर ओह्दे कन्नै सारी पूरी फैमली बनाइयै बनाइयै मैं बनानी होन्नी पूरी फैमली बेहियै अस खन्ने होन्ने ध्यारै आह्ले दिन और उसके बाद पकौड़े और ओह्दे बाद अस जिसलै बरवाचौथ होंदी अस दिखदे रौंह्दे होन्ने चन्न कुसलै आंदा चन्न कुसले आंदा चन्न कुसले आंदा जिसलै चन्न आवै उसलै अस साढ़े घर आह्ले अर्घ दिंदे जिसलै अर् दिंदे ते फिर ओह्दे बाद खुल चौल सारा अर्घ देईयै अस आशीर्वाद लैन्ने होन्ने बड्डे दा जिसलै बड्डें दा आशीर्बाद लेइयै दादू दादू दा घर आह्ले आशीर्वाद लैंदे जिसलै ओह् लेई लैंदे ओह्दे बाद अस रुट्टी खन्ने होन्ने चाचू चाची पानी पलांदे फिर अस सारे रुट्टी खन्ने होन्ने बेहियै ओह्दे बिच्च बी अस इयै बनान्ने होन्ने पनीर राजमा चौल इयै चीजां होंदियां बनाने आह्लियां सुक्की सब्जी सुक्की सब्जी जियां सब्जी च गोभी गोभी फ्राई करना असैं फिर ओह्दे बाद शिमला मर्च फ्राई करनी आलू फ्राई करने नंदड़ू फ्राई करने फिर असें सारा कुछ फ्राई करियै फिर असैं उसी तेल्ला च फ्राई करने होन्ने फिर अस बनान्ने होन्ने उसी उस सिंपल तड़का लान्ने होन्ने प्याज टमाटर नी पान्ने होन्ने ओह्दे कन्ने पूड़ियां खन्ने होन्ने अस पुड़ियां पूड़ियें च अस लून जरूर पान्ने होन्ने क्योंकि पूड़ियां इयां सुआद गै नी होंदियां बगैर लूनैं और ओह्दे बाद और ओह्दे बाद आईया भुज्जिया भुज्जिया कियां बनांदे भुज्जिये दी शेप आह्ला थ्होंदा ऐ केह् आखदे बेसन नी बेसन नी मैद्दा मैद्दा गुन्नने होन्ने मैद्दे बिच्च फिर अस ओह् पान्ने होन्ने सूज्जी काजू बदाम सारे पाइयै फिर ओह्दे बाद सूजी च पाइयै सूजी च पाइयै फिर अस उसी ओह्दे च पाइयै पूड़ियें च पाइयै फिर अस उसी भुज्जिया दी शेप दिन्ने होन्ने स्हानू बड़ा मज़ा आंदा हां होर बी जेह्ड़ी चीजां न ओह् बी ओह् बी बड़ा मज़ा आंदा स्हानू खाने दा भुज्जिया अस चाई कन्नै खन्ने होन्ने बड़ा मज़ा आंदा स्हानू भुज्जियां खाने दा और ओह्दे बाद आईया भिंडियां बी साढ़े घर बड़ियां पसंद ऐं सारें अज्ज बी में रुट्टी च भिंडियां बनाई आई ही उसी तेल पाया तेल पाया तेल्ला च भिंडियां पाइयां भिंडियें च प्याज पाया फिर असैं उसी फ्राई कीता मेरे भापा आखन में फ्राई भिंडियां खानियां फिर में फ्राई कीतियां कोई आक्खै कच्चियां कच्चियां खानियां फिर असैं कच्ची कच्ची कीतियां जिसलै कोई फैस्टिवल होई फैस्टिवल आह्लै दिन अस बड़ा इंजाए करने होन्ने जिन्ना बी होंदा ना जिन्ना बी होंदा ना अस बौह्त इंजाए करने होन्ने फैस्टिवल आह्लै रोज़ इन्ना इंजाए करने होन्ने बौह्त जादा इंजाए मेरा भ्रा ते आखदा एह्कड़े कपड़े पाने ओह्कड़े कपड़े पाने फैस्टिवल आह्लै रोज़ दस ते कपड़े चेंज करदा फैस्टिवल आह्लै रोज़ भ्रा भ्राह् आखदे पूड़ियां खानियां कन्नै गोभी गोभी चीरना पैह्लैं फिर उसी धोनां एडे एडे कीड़े बी होंदे ना ओह्दे बिच्च गर्म पानी बिच्चें कड्ढना गर्म पानी बिच्चैं कड्ढियै फिर उसी धोनां धोइयै फिर असैं उसी बनाना बनाने च अस प्याज टमाटर शूरियै पैह्लैं प्याज शूरने प्याज छूरियै फ्ही टमाटर छूरने टमाटर छूरियै टमाटर छूरियै फिर ओह्दे बाद फ्राई करना फ्राई करियै फिर असैं तड़का लाना फिर जिन्ने धोड़ी शैल नी बनै इन्ने धोड़ी असें खंदे रौह्ना स्हानू बड़ा सोआद लगदा हां इन्ना मज़ा आंदा स्हानू गोभी खाने दा सोआद लाने ई बौह्त मज़ा आंदा ओह्दे बाद ओह् पूड़ियां पूड़ियां छोल्ले छोल्ले अस चिट्टे छोल्ले बनान्ने होन्ने ओह् बी बड़े सोआद होंदे उसी अस पत्ती बी पान्ने होन्ने छोल्लें च थोह्ड़ा क्योंकि ओह्दा कल्लर आई जंदा और ओह्दे बाद अस उसी बी तड़का लान्ने होन्ने टमाटर प्याज चने चनें बिच्च फिर म्क्स करने होन्ने जिसले मिक्स होई जंदा ओह्दे बाद अस पानी केंई सुक्के पसंद करदे साढ़े घर कोई गिल्ले पसंद करदे जेह्ड़ा गिल्ला करै पसंद उसी अस पानी पाइयै दिन्ने होन्ने ते जेह्ड़ा सुक्के करै उसी अस इयां कड्ढियै दिन्ने होन्ने ते होर अस होर बी बड़े अस चीजां बनान्ने मूंह बी फकोईया साढ़ा इन्ना मज़ा कीता कल्ल असैं होली उप्पर बैलून मारी मारी इक दुए बैलून मारी मारी इक दुए इन्नी होली खेढी कल असैं हद्द तो जादा होली खेढी हां बड़ा मज़ा कीता कल असैं मेरे भ्राह् ने ते मेरे उप्पर पानी डोह्ली डोह्ली डोह्ली और ओह्दै बाद बैडै पर लटाइयै बैडै पर लटाइयै नी ओह् कीता उन्न पानी डोह्लेआ साढ़े उप्पर पानी डोह्लेआ साढ़े उप्पर ओह्दे बाद साढ़े उप्पर पानी डोह्लेआ ओह्दे बाद असैं होली खेढी फिर अस न्हाते न्हूते सारे आखन तुस न्हाते तुस की न्हाते असैं आखेआ स्हानू पूरे सिरै कोला लेईयै पैरैं धोड़ी सारा रंगी दित्ता दा हा सिरा पर इयां रंगे दा हा जियां संदूर पाए दा हा नी इयां स्हानू रंगे दा हा कल ते स्हानू बड़ा जादा रंगे दा हा नी सारैं हां बड़ा मज़ा बड़ा स्हानू मज़ा आया होली खेढने